औ मा मा साइकेल दं नोंनावलाय जेनेबा गथ'फोरनि माबायदि माबायदि साइकेल दं लेडिसनि मोजां मोजां दं बेसेबां बेसेबांनि दङ फिसा एसे गेदेरहां फिसाहां बिदिनो थिन सारि बोसोरसोनि बेंटल बाजारावनो दा दा थांसै होनबालाय नायनो बेसे बेसे दामफोरालाय साइकेल लायै साइकेल दा नायनिसै होनबालाय माबायदि माबायदि मोजां मोजां मोजां मोजां दंखायो दा ओमफ्राय जेन्सफोरनालाय बेसे बेसे दं जेन्सफोरनालाय बेसे बेसे दं कालारालाय माथो माथो कालार दं साइकेल कालारा ओमफ्राय़ जेन्सफोरनालाय माथो माथो कालार दं